हमारे लड़के बाहर रहते हैं अललाइन से पैसा भेजते थे मोबाइल से एकबार हमारे आदमी बहुत बीमार हो गए थे पैसा लेने के लिए हम गई थी पेमेंट भेजे थे हमारे लड़के ते काउन से पेमेंट कट गया था हमको बहुत दुख हुआ पैसा हमारा अललाइन से नहीं आया हमारे आदमी घर पर बीमार थे इसीलिए हमको अललाइन से बहुत दुख है पेमेंट हमारे लड़के को नहीं टाइम से हमको मिला था हमारे लड़के भेजे थे